मां ॻाइण में मुंहिंजे आवाज़ जो ऐं मुंहिंजे गले जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां जीअं त जॾहिं मूंखे ॻाइण वञिणो हूंदो आहे उन ॾींहुं मां सुबुह जो ई सवेल उथी करे अलंकार जी तयारी कंदी आहियां ऐं बराबरि रीति रियाज़ कंदी आहियां त उन सां मुंहिंजो अगरि जंहिं कुझु तकलीफ़ बि अचे थी गले में या आवाज़ में त उहो बि ठीक थी वेंदी आहे ऐं अॻिते पोइ मां बराबरि ॻाए बि सघंदी आहियां ऐं आवाज़ु सुठी रखण जे लाइ मां थोरी घणी ॻाल्हियुनि जो ध्यान बि रखंदी आहियां जीअं त थधि में ऐं सभिनि मोसमनि में थधो पाणी न पीअंदी आहियां गर्मु पाणी करे करे पीअंदी आहियां ऐं खंघि न थिए तरियल वधीक न खाऊं उन जो बि मां ध्यानु रखंदी आहियां ऐं मूंहं में मिठी काठी विझी रखंदी आहियां त जंहिंखां मूंखे खंघि या मुंहिंजो सुर बिगिड़ण वारो हुजे त उहो बि बराबरि थी वेंदो आहे ऐं योग बि कंदी आहियां गले जो रियाज़ बि कंदी आहियां अलंकार आहे ओम आहे उन जो रियाज़ बि कंदी आहियां त उन खां मूंखे वांदो न ईंदो आहे ऐं मां बराबरि ॻाए बि सघंदी आहियां ऐं ॿियो ध्यानु रखंदी आहियां त मुंहिंजी तबीअत ख़राब न थिए मां थधो पाणी न पिया मां अहिड़ी कोई शइ न खायां जंहिंसां मुंहिंजे आवाज़ ते कुझु असरु अचे या मुंहिंजो आवाज़ु बिगिड़ी वञे त पोग्रामनि खां पहिरां या ॻाइण खां पहिरां मां हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि जो ध्यान बि रखंदी आहियां ऐं इहो बि सोचंदी आहियां त मुंहिंजो आवाज़ु जेतिरो सुठो हूंदो ऐं जेतिरा मां खाइण में ध्यानु रखंदमि ओतिरो ई मुंहिंजो गलो ऐं सुर मिठो ऐं सुठो थींदो ऐं ॻाइण सां मुंहिंजी जेकी थकान बि हूंदी आहे उहो बि घटि थी वेंदी आहे ऐं मूंखे मन जी ख़ुशी बि मिलंदी आहे त मां सुठो ॻायां पई थी ऐं हेॾनि माण्हुनि जे साम्हूं हेतिरो मां ॻाए सघां थी ऐं मुंहिंजी आवाज़ु सभु माण्हू ॿुधनि था त हिते सुठी ॻाल्हि आहे की मां ॻाइण वञा थी त उन में मां थकिजा बि कोन थी ऐं जंहिं थकी पई आहियां त ॻाइण खां मां एतिरी ख़ुशि थी थिया त मुंहिंजी थकावट बि लही थी वञे ऐं मुंहिंजो रियाज़ कंदे कंदे ई आवाज़ु मिठो थींदो थो वञे